हम दीपावली का पर्व जो है बहुत अच्छे सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है दशहारा है उसके बाद में होली है हमलोग दीपावली जो मनाएं इसमें परिवार में सभी लोग शामिल हो कर दीप जलाए और मिठाइयां खाएं उसके बाद में पूजन प्रसाद करते हुए एक दूसरे को सुबह मिठाइयाँ बाटें और मिठाइयाँ खाएं और खिलाएं जो कि दीपावली की त्योहार जो त्रेता से मनाया जा रहा है भगवान रामचन्द्र जी जो की आए हैं रावण को मार कर तब से चल रहा है परंपरा दीपावली का